सिंधी असांजी मात्र भाषा आहे ऐं सिंधी असां हिकु इस स्कूल में पढ़ीसी ऐं पट्टीअ ते पढ़ियसी उन वक़्तु पट्टी जो जमानो हुयो उन वक़्तु सिंधी असां अल्फाबैट पढ़ी पोइ असां मात्राऊं पढ़ियूंसीं उन पट्टीअ खे असां हर अठे ॾींहं रोज मेट हणंदा हुआसीं हुन पट्टीअ सां असांखे वरी मसु कुपड़ीअ सां वरी हुन पट्टीअ ते लिखंदासीं यादगीरी कंदा हुआसीं ऐं सिंधी असां धीरे धीरे सिखी करे तमामु अॻिते अची वियासीं ऐं सिंधीअ सां असांजो वॾो लॻाव रहियो छो त असांजी मदर टंग आहे ऐं सिंधीअ में असां पोइ गीत ॿिया वग़ैरह ऐं मैथमैटिक्स या हिसाब किताब जेको थींदो आहे हूअ असां गाना गीत सभु रिकॉर्ड कयासी ऐं भाषा असांखे सिंधी तमामु वॾी प्यारी आहे जेका बि असांजी ॿोली आहे असां पाड़े ओड़े में मिटनि माइटनि सां सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी असांखे तमामु हिकिड़ो अदब सेखारे थी पई सिंधी असांखे हर में नंढे वॾे जो अकुल ऐं ॾिए थी पई नंढे वॾे सां वहिंवार सुठो रखण लाइ सिंधी असांखे तमामु गुर ऐं गर्ट्स ॾींदी आहे उनमें असां सभिनी जी भलाई इहा हूंदी आहे त सिंधीअ में असां ॻाल्हायूं सिंधीअ में असां ॿोलाइयूं सिंधीअ में अदब एतराम नंढे वॾे जो तमामु वधीक हूंदो आहे ऐं सिंधी असांखे वधि में वधि पढ़ाई हूंदी आहे ऐं सिंधी हिकिड़ी पंज हज़ार साल जी पुराणी ॿोली आहे जेका असां ॻाल्हाइ वेंदी थी हुनमें सभु माण्हू अदब अख्लाकट ऐं जा हूंदा ऐं अने काफ़ी हदि ताईं हुनमें सुठा शाइर बि आहिनि सिंधी में ऐं सिंधीअ में जेके बि माण्हू रहनि था उन्हनि सभिनी जो वे दुनिया सां लॻाव आहे ऐं दुनिया में उन्हनि जो वहिंवार तमामु सुठो ऐं अॻिते हिकु तरकी वारी क़ौमु आहे